खुले पानी में तैरने के लिए टायर ट्यूब की मदद लेनी चाहिए खुले पानी में तैरने के लिये जब भी हम तैरने जाते हैं तो ए देख लेना चाहिए की पानी अगर जादे उछाल तो नहीं न मार रहा जब पानी उछाल मारते तो हमें वहाँ नहीं तैरना तैरना चाहिए स्थाई रूप से जो पानी बहते हुए धीरे धीरे स्थाई से चल बहता जा रहा है उस पानी में अगर हमें तै तैरना है तो उसमें टायर ट्यूब की मदद से हम तैरते हैं नहीं तो ऐसे स्थाई जादे स्थाई छोटे छोटे तालाब होते हैं उसमें तैरना है तो उसमें जब हम जाते हैं तो हाथ पाँव फेंक कर भी तैरते हैं इस तरीके से तैरते हैं और जादे जब करे नहीं तैरते हैं जहाँ पे लहरें आयें समुद्र हो वहाँ पर हम नहीं तैरते हैं वहाँ पर जब अगर वहाँ पर तैरने जाएंगे वहाँ पर खतरे हो जाते हैं जान की खतरा नहीं लेनी पड़ती है इसलिए हम वहाँ पर इस तरीका से नहीं तैरने के लिए नहीं जाते हैं बड़े बड़े तालाबों में भी जाते हैं तैरने के लिए तो वहाँ भी अस्थायी पानी का बहना भी होना चाहिए इस यहाँ पर तो हम बड़े बड़े तलाबों में टायर और ट्यूब के दोनों की मदद से हम वहाँ पर भी तैर सकते हैं यदि वहाँ पर जब वहाँ पर लहरे आ रही हैं तो वहाँ पर हमें नहीं तैरना चाहिए वहाँ पर बहुत से सारे तेजी से आते हैं आते हैं उछाल पानी मार होता है बहाव होता है इसलिए हम वहाँ पर नहीं तैरते हैं सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि जहाँ पर तैरने की सावधान तरीका से हम वहाँ पर तैरते हैं कि जहाँ बहाव और जैसे कोई मतलब जगह हो धीरे धीरे स्थायी से पानी बहता है वहाँ पर हम अच्छे से तैर सकते हैं